जीअं त असांजो भारत देश कंहिं बि रांदियुनि में ॿिएं कंट्री खां पुठियां ना आहे असांजे भारत में क्रिकेट हॉकी फुटबॉल वोलीबॉल टेनिस बास्किट बॉल ऐं हिनजे अलावा ॿियो बि चंङियूं गेमयूं आहिनि जेके असांजे भारत में खेॾी वञंदियूं आहिनि असांजो भारत जाम वर्ल्ड कप बि खटिया आहिनि जीअं त होकी में क्रिकेट में बेज़ बॉल में हिनजे करे असांजो भारत ॿियनि कंट्री खां बि पुठियां न आहे जीअं त यूनाइटेड स्टेट चयो वेंदो आहे त उहो पॉवर हाउसिंग आहे जंहिं में बास्केट बॉल अमेरिकनि फ़ुटबॉल स्वीमिंग वग़ैरह थींदी आहे